ओइ माबोरै दं ए माबायदि नोंसोरनिथिं थांनाय लामाया अ

जोंनिथिंथ' मोजां जोंना सरख जाजोबबाय मोजाङै मोजां बेंटलाव थांनाया नोंसोरनिथिंबा मानो गाज्रि जाखो बिदिबा बा मालायबा मानो सरखारफ्राबा नायस'नाखै बे लामा गाज्रिखौबा बे गथ'फ्रा इस्खुलाव थांनो दिग्दार जायोना जोंनिथिंथ' मोजां बराबर माबा जाजोब्बाय सर'गा ए जोंनिथिं मालाय मोजाङै मोजां जाजोब्बाय सोलिथारबाय मोजांनो प्लास्टार जाजोब्बाय

गामि गफानालाय नायस'नाखिसै बियो ए जानोबो हागौ लासैनो बेनोथ' औ मोजाङैनो दं औ आं दानथ'नोसै दे